आं थ' खुनु दिन स्टेजाव गाखो फेराखै किन्तु आं ओरैनोआवहाय जोबोद ओम स्कुलफ्राव प्र'ग्रामफ्राव जानायाव हाय ओरैनो जानला मोनला मास्टारफोर जिराय थ'यै समावहाय खनदों आरो माइकजों गोदो स्कुल कलेज समफ्रावहाय बिदिनो इन्टारेस्ट मोनदों आरो खननानै हाय आमफ्राय बिनि उनावहाय मास्टारफोर जिराय बाथ' हाया एसे लाजिनाय मोनो खनफेराखै आरो आङो दासिमबो स्टेजाव हाय गाखोफेरनानै जि पाब्लिकफोर नायलाय लायनाय नायग्राफोर नायलाय लायनानै रोजाबनाय बिदि रोजाबफेराखै आरो आङो आमफ्राय बिदिनो आं रोजाबनांगौबा स्टेजानो बायजोबगोन खोमा आरो मानसिफ्रा नायग्राफ्राबो जोबोद मोसागोन आं जेला गान खनगोन आरो एला माबा मानसिफ्रा नायसाव जोबगोन आरो बेनो आमफ्राय ओरैनोथ' स्टेजाव गाखोनानै खनला बायो मोसादला बायो साइडाव हाय बिदि आरो गाखोद्रायैबो नंगा गाखोदों स्टेजाव बिदिनो खनो साइडाव खनफालाबायनाय बिदि आरो आमफ्राय बिदिनो आरो पिकनिक सिगनिक जाबाथ' गानखौ खननायानो जायो बांसिनानो ओरैनो आं आं होनलाबायनाय आरो जानला मोनला खननाय बिदियाव रोजाबो किन्तु पाब्लिकफोर नायलाय लायनाय बिदि रोजाब फेराखै आरो ओमफ्रायो ओम रोजाबनायाथ' मोजां खौनो खनो आङो किन्तु लोगोफ्रा मोजां मोनो आंनि खननायखौ आङो आं एसे लाजिद'बो नालाय एसे लोंबासो हायो आरो बेफोरखौ बांसिन खननो आं जानला मोनला गान खना खनबाबो बाथरुम सिंफ्राव खनलाबायो आङो हारसिङै थानाय समाव खनो बिदिनो जानला मोनला लामाफ्राव आलासिफोर थानायफ्राव बिदियाव खनफेराखै आरो